कोविड नाइन्टीनसँ देशमे बहुत ज्यादा जे छै से समस्या भेलै हर आदमीके जे छै से कोविड नाइन्टीनसँ काफी ज्यादा समस्याके सामना करल गेलै जाहिसँ जे छै से हर परिवारके हर व्यक्तिसँ कोविड नाइन्टीनसँ समस्याके सामना परलै जाहिके साथ ही जे छै से ओहिमे जे छै से कोनो यात्रा नहि भऽ सके छलै जे छै से कोनो सबके हर चीजके आदमीके जे छै से यात्रा नहि भऽ सकै छलै हर एक जगहसँ दोसर जगहके आदमीके जाइमे काफी ज्यादा समस्याके पा दिक्कत करऽ पड़ै छलै गाड़ीमे ओहि टाइममे आदमीके ज्यादा सीट नहि होइ छलै आदमीके जे छै से सीट मुसा मुताबिक ही आदमीके जे छै से लै दै छै बैठऽ दै छलै आदमीके कियाकि ओहि कोविड नाइन्टीनसँ एक दोसरासँ जे छै से इफेक्टेड भऽ वाइरस पकड़ि लेतै आओर ओहि वाइरससँ जे छै से आदमीके बहुत ज्यादा समस्या भऽ जेतै हर हर दिक्कत हर सामनाके भऽ जेतै कोविड नाइन्टीनजे छै से से हर जे छै से हर हर गाड़िओमे जे छै से जतबे सीट रहै छलै ओतबी देल गेल छलै ताकि जे से हर एक दोसरा आदमीसँ एक दोसराके जे कोविडके नहि समस्या भऽ जाए ओहिसँ जे छै आदमीके काफी ज्यादा दूर रखल जै छलै जे आदमीसब जे छै से ओहिसँ इफैक्टमे नहि आबै जे आदमीसब जे छै से कोविडसँ जुड़ि जाए ओहिसँ जे छै से काफी ज्यादा छै देशमे दिक्कत भऽ गेलै आओर साथमे कोविड जे छै से काफी ज्यादा जे छै से आदमीसबके लेल खराब रहलै ओहिसँ हर जे छै से ट्रैवलिङ्गमे यात्रा सबमे ज्यादा जे छै से असर करि देलकै ओहि टाइममे आदमी जे छै से यात्रा केनाइ कम कऽ देलकै एक दोसरासँ आदमी सब दूरी बनेनाइ कम दूरी कऽ देलकै ताकि कोविड नाइन्टीनमे आदमी सब जे छै से यात्रा जे छै से बहुत जा कम मात्रा कऽ देलकै कियाकि ज्यादा यात्रा कएलासँ ज्यादा कोविड नाइन्टीन फैलतै आओर ज्यादा कोविड नाइन्टीन फैललैसँ हर जगहपर हर जगहपर समस्या पैदा हेतै ताहि दुआरे कोविड नाइन्टीनसँ लोकके दूरी बनाएल गेलै कि अहाँसब जे छै से दूरी बनाकऽ रहू ओ दूरी बनाकऽ रहू आओर कोविड नाइन्टीनसँ बचल रहू कोविड नाइन्टीन जे छै से बहुत खतरनाक रहलै कियाकि खतरनाक एहि दुआरे रहलै कि एहिमे जे छै से एक दोसरासँ जे पकड़ै छलै आओर ओहिसँ पकड़लासँ जे छै से दोसरासँ तीसरा व्यक्तिके पकड़ै छलै ओ तऽ आओर ज्यादा जे छै से खतरनाक रहलै ताकि ओ खतरनाकसँ जे छै से एक दोसरा आदमी डरल रहै छलै हर जगहसँ जे छै से डरल रहै छलै कोइ आदमी ककरोसँ मिलने नहि चाहै छलै एक दोसरासँ जे आदमी जे छै यात्रा केनाइ अपन कन्ट्रोल कऽ देलकै आ यात्रा केनाइ कन्ट्रोल केलकै तऽ ओहिसँ जे छै से आदमीसब जे छै साथमे एक दोसरासँ मिलनाइओ कम कऽ दै छलै आदमीसब जे छै से हाथो नहि मिलबै छलै एक दोसरासँ साथमे जे छै से एक दोसरासँ परिवारोमे जे छै थोड़ा सा दूर बनाकऽ रखने रहै छलै कोविड नाइन्टीन जे छै से हर जे छै से पर्यटनपर असर काफी ज्यादा केलकै आओर पर्यटनपर असर कएलासँ लोक जे छै से यात्रा जे छै बहुत कम मात्रामे केलकै आओर यात्रा कम कएलासँ ई भेलै जे छै से आदमीसब कम यात्रा केलकै आओर साथमे जे छै से कोविड नाइन्टीनके इएह कहल गेलै जे जतेक कम यात्रा करू ओतेक कोविड नाइन्टीनसँ बचल रहू